بہت سے مسقزی ثقافتی اثرات اتر پردیش میں طرز زندگی کو تشکیل دیتے ہیں جیسے اگر ہم اتر پردیش میں رہنے والے اپنے مذہب کی بات کریں تو جہاں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہیں کبھی یہاں ہولی ہوتی ہے تو کبھی یہاں عید ہوتی ہے تو کبھی یہاں کرسمس منایا جاتا ہے ہر چیز یہاں پر سب اپنے مذہب کے لوگ مناتے ہیں اور بہت خوشی سے مناتے ہیں زبان کی بات کریں تو یہاں ہر خطے میں الگ الگ زبان بھی مل سکتی ہے اتر پردیش میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی زبانیں ملتی ہیں اور ہم اس کو بولتے ہیں اور اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو تاریخ یہاں بہت بڑی بڑی تاریخیں ہیں اتر پردیش میں تاج محل ہے اے ایم یو ہے جو اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی تاریخ ہے